न मूंखे हीअं न लॻंदो आहे की समाज महिलाउनि जो समर्थन न कंदो आहे जेको शौक़ जे तौर ते नृत्य करणु चाहींदी आहे पहिले हीअं थींदो हुओ की माण्हू महिलाउनि खे नृत्य न करणु ॾींदो हुओ लेकिन हाणे ज़मानो बदिलजी वियो आहे हाणे त माण्हू पाण सु महिलाउनि खे सपोर्ट करण था डांस नृत्य करण लाइ लेकिन पहिले ज़माननि में लोगनि खे माण्हुनि खे दिक़त थींदी हुई महिलाउनि जे नृत्य करण सां लेकिन हाणे ज़मानो बदिलजी वियो आहे हाणे माण्हू हिननि ते रोकु टोकु न लॻाईंदा आहिनि इलाही माण्हुनि मायुनि खे चङो चुनौतियूं जो सामिनो करिणो पवंदो हुओ जीअं मर्द हुनमि जा नाराज़ थियणु ससु सहुरा न छुटी ॾियणु हिन वजह सां महिलाउनि खे इलाही चुनौती जो सामिनो करिणो पवंदो हुओ ॿारनि जी वजह सां कॾहिं पंहिंजे मुड़ुस जी वजह सां कॾहिं पंहिंजे ससु सहुरनि जी वजह सां इलाही उन्हनि खे चुनौतियूं हूंदियूं हुयूं जंहिं वजह सां नृत्य करे न पाईंदी हुयूं और हुननि खे दिक़त थींदी हुई